हरि ओम अॼ मां पंहिंजी ट्रेन जी टिकेट बुक करायी आहे हाणे अॼु ख़बर कोन्हे हाणे अॼु कल्ह कोहरे जी वजह सां ट्रेन लेट थी थियनि पयूं त सोचा थी पयी कि होॾे फ़ोन करे इंक्वायरी ऑफ़िस में ख़बर ॼाण कयां कि घणे घणे बजे ट्रेन हलंदियूं अगरि लेट सवेर हूंदी त पतो पंहिंजी वेंदो और न बि त जेका बुकिंग कयल आहे त उहो कैंसिल कराईंदासीं ट्रेन जी त हाणे उहो नम्बर उन खे मिलाए करे असां ॼाण वठूंसि था पिया कि छा आहे घणे बजे जी ट्रेन आहे ॿ कलाक लेट आहे कि कलाक लेट आहे त उन हिसाब सां असां पंहिंजे घर मूं निकिरऊं